ہندوستان کے کئی حصوں میں تعلیم کی حوصلہ افزائی کے لیے لڑکیوں کو سائیکل یا لیپ ٹاپ دینے جیسی اسکیمیں ہیں کیونکہ بہت ساری لڑکیاں تعلیم حاصل تو کرنا چاہتی ہیں لیکن ان کے پاس لیپ ٹاپ اور سائیکل نہیں ہوتی جس کی وجہ سے وہ اپنی پڑھائی جاری نہیں رکھ پاتی ہیں اس لیے اس طرح کی اسکیموں سے لڑکیوں کو بہت فائدہ ملتا ہے اور جس سے کہ وہ اپنی تعلیم حاصل کر پاتی ہیں بہت سے ماں باپ اپنی لڑکیوں کو اسکول ان اسکول اس لالچ میں بھی بھیجتے ہیں لیکن اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ لڑکیاں تعلیم حاصل کر لیتی ہیں یہ مجھے یہ لگتا ہے کہ اس طرح کی اسکیمیں اپنا کام کر رہی ہیں